काणकोणांतलें वातावरण खूब सुंदर वातावरण अशें हांव म्हणटलों हांगासर जे रुतू आसात त्या रुतू भितर येवपी पिकावळ्यो येतात त्यो खूब गरजेच्यो म्हत्वाच्यो लोकां खातीर कारण उत्तम हवामाना खातीरूच आनी उत्तम रुतू खातीरूच ह्यो गजाली जावपाक शकतात ना जाल्यार त्यो जावप कठीण हांगासल्ल्या वाठारांत लोकांक खूब ह्या गजालींचो फायदो जाता पावस सारको पडटा शीं सारकें पडटा आनी तितलेंच वतूय आसा सो सगळ्या गजालींचो परिणाम हांगासल्ल्या पिकावळीचेर जाता हालीसारा जो जाल्लो बदल म्हळ्यारूच वातावरण मातशें उश्ण जायत चल्लां शीं केन्ना केन्नाय कमी पडटा केन्ना केन्नाय शिॆया दिसांनी पावस पडटा गरमे दिसांनी पावस पडटा पावसा दिसांनी गरम जाता सो ह्यो गजाली अणभवपाक मेळटात